कौआ तऽ जे अहाँके जे हइ से विशेष बाँसके बीटपर रहत चाहे गुल्लड़िके बीटपर रहत चाहे बड़गदके पेड़पर रहत चा हे ई जे फल फूलवला जे पेड़ छै ओहिके ओहिपर अहाँके कौआके बेसी रहै छै अस्थान ओकर घोसला आओर जे हइ से कोइली जे हइ से भोरके बेसी ओकर शब्द सुनैमे अच्छा लागै छै लेकिन भोरके ओ बेसी बोलै छै अच्छा ओकरा बाद जे हइ से बगुला जे हइ अहाँके जकर अहाँके आधा फिट गरदनि रहै छै आओर व्हाइट कलरके रहै छै ओ जे अहाँके हइ से खेतीमे जखन अहाँ सिँचाइ करै छिए तखन विशेषतर से अहाँ देखबै बगुलाके जेकि ओहिमे कीड़ा खोजि खोजिकऽ ओ अपन पेटके भरपाइ करै रहै छै लेकिन ओकर बगुलाके विशेष देखबै आन जान जखन खेतमे पानी लोक पटबै छै बोरिङ्गसँ तखने ओकर बगुलाके बेसी अहाँ देखबै अहाँ ओहि बगुला पंछीके से ओहिठाम कीड़ाके खाइत पिएत कीड़ा मतलब खोजि खोजिकऽ खाइत अच्छा तकरा बाद जे हइ से छोटा छोटा जे पंछी हइ ओ तऽ अहाँके दुआरो दरबज्जापर जेनाकि आब धानेके फसिल भेलै या मकइके फसिल भेलै या तोरीके फसिल भेलै या कोइ भी फसिलके चीज जे होइ छै तखन जे हइ से अहाँके दुआरो दरबाजापर अहाँके ओ पंछी आबि आबिकऽ दाना चुनि चुनिकऽ ओ अपन खाएत जेनाकि कबूतर छै तऽ हरेक लोकके तऽ एखन मानिकऽ चलिऔ छतो छै खोपड़िओ हइ तऽ खोपड़ीपर तऽ ओतऽ अहाँके कबूतर नहि जाइ हइ लेकिन छतपर अहाँके कबूतर विशेषतरसँ अहाँके जाइ हइ कबूतर लेकिन ओहिपर अनाज लोक छीटि दै छै आओर ओ कबूतर चुनि चुनिकऽ अपन खाइ हइ आओर पंछी तऽ अनेक तरह से हइ लेकिन जेनाकि आब मानि शमशान घाटमे होइ छै तऽ शमशान घाटमे तऽ बहुत ढङ्गके ओहिठाम जीव जन्तु जाइ छै ओहिठाम तऽ ओ कोनो लेखेजोखे नहि रहै छै गन्दगी जगह रहै छै तऽ ओहिठाम तऽ लोक रहबै पेड़ पँछी रहबै लेकिन विषेशतः जे हइ पँछी जे हइ से अहाँके घरे दुआरिमे विषेशतः ओ आन जान करै छै